यौ अहाँके दोकानसँ जे हम सोफा लेने रहहुँ ओ तऽ बड्ड नीक अछि आर हमर जे कीमत लागलै ओहिसँ ओहि मे अहाँ हमरा बहुत बेस्ट सोफा दऽ देलहुँ